हम घनश्यामपुर के निवासी छी आओर हमरा गामके अन्तर्गत एकटा सरकारी स्वास्थ केन्द्र अछि जहिमे सुविधाके जहाँ तक देखल जाए तऽ लगभग मिलाजुला असर ठीक ठाक छै कारण जे घनश्यामपुरके हास्पीटल लगभग एहि पचास गावँ के बीचमे एकटा हॉस्पीटल पड़ैत छै समस्या काफी छै तैँ एहिठाम देखल ई जाइया जे जखन भी ईमरजेंसी मे केओ जेनाकि कुत्ता ककरो काटि लेलक साँप ककरो काटि लेलक एहन चीजके लेल जखन केओ परेशान स्थितिमे अस्पताल तक पहुँचैत अछि तऽ ओहि काल डॉक्टर साहब मिलला मगर जखन ओ देखै छथिन तऽ ओहि ठाम ओ ओकर भैक्सीने नहि छै जाहि इमरजेन्सी कारण कखनो ई रात्रिकाल दोपहर मे कखनो हुनका एहि ठामसऽ रेफर कयल जाइ छनि दरभंगा जेकि एहिठाम सऽ समथिंग साठि किलोमीटर के दूरी होइ छै आओर ई दूरी ओहिकाल कोनो गाड़ीके असुविधाक कारण ओहियो ओहियोमे किछु दस मिनट आधा घंटा आहाँ के गेल एगो आध गो एम्बुलेन्स रहबाक कारण हमेशा ओ तत्पर नहि रहि पाबैत छथि तऽ जाहाॅं तक अहाँ दरभंगा पहुँचू ताबेतक पेशेन्टके स्थिति बिगड़ले जाइत अछि जे ओहिठाम तऽ गेलाक बाद कखनो एहनो समस्याक सामना करऽ पड़ैत अछि जे ओत्तौ जा कए ओ भैक्सीन नहि तखन ओ पटना रेफर कयल जाइत अछि ताबेतक पेशेन्ट अपन दम तोरि दैत अछि ई समस्या एहिठामका एकटा गहन समस्या अछि किए तऽ ई गामघर के इलाका छी बाढग्रस्त इलाका सेहो यऽ बाढ़िके समयमे साँप कीड़ाके बेसी प्रभाव रहै छै आओर एहन पेशेन्ट बारम्बार आबैत रहै छै लेकिन अस्पताल अपन एहि एकरा पूरा करबा मे ओ बिशेष रूचि एहिठाम रखलाक बावजूद शायद नहि भऽ पबै छै कहाँ ई समस्या छै ई तऽ सरकारी तन्त्रे टा बुझि सकै छै एहि पर मे